पहिरों गवर्नमेंट सिर्फ़ पोलिया जा डोज़ अरेंज कंदी हुई उहो बि पंजे साल ॿारनि जे लाइ पर हाणे जीअं देश तरक़ी करे थो हूअं हूअं गवर्नमेंट जाम स्कीमूं जीअं कोविड नाइनटीन में माण्हुनि जी मदद ऐं हीअं वग़ैरह वग़ैरह जाम स्कीमूं आहिनि जंहिंमें गवर्नमेंट मदद कंदी आहे ऐं अवैयरनैस जा प्रोग्राम ऐं बीमारनि लाइ मैडिकल केअर जो आहे उहो माण्हुनि लाइ सहुलियत कंदी आहे